जीअं त असां पहिरें पाण ई टंकीअ सां कढंदा हुआसीं पोइ मथे चढ़ंदो हाणे अॼुकल्ह मोटरूं अची वियूं आहिनि त मोटर मां पाणी भरियूं था पिया ऐं ऑटोमेटिक मथे चढ़ी बि वञे थो पियो ऐं जीअं अॻिए क कार्ड मोकलंदासी त टपाली रस्ते वेंदो हुओ ऐं कबूतर रस्ते वेंदो हुओ हाणे जीअं अॼु मोबाइल अची वियो आहे त ऑनलाइन ते सभु सभ थिए थो अॼुकल्ह ऑनलाइन ते सभु शयूं मिली वञनि थियूं ऑनलाइन ते पार्सल बि थी वञनि था पिया ऐं जीअं टीवी अची वई आहे टीवीअ में सभु कुझु ॼाणु मिले थी ऐं मोबाइल ज़रिए बि असांखे सभु ॼाणु मिले थी असां मोबाइल ज़रिए बि असां घणी सुविधा मिली वियूं आहिनि ऐं ऑनलाइन ते सभु शयूं मिली वेंदियूं आहिनि असांखे